आओर न नाटको नाटको देखैमे बहुत मन लगैत छै नाटक नाटक जेनाकि गाँव कऽ आसपासमे छै तऽ ओ भी बहुत देर तक देखैत रहैत छियै रात रात भरि तक देखैत छियै ओ देखैमे बहुत अच्छा लगैत छै हमहूँ घरमे प्रयास करैत छियै करे कऽ सबचीज

आओर तरह कऽ बात कहैत छै लड़ाइ फड़ाइ बला बात होएत छै तनी मनी इहए सब होएत छै